یس میم میرے کو مچھلی چاہیے تھی کچھ میم میرے کو ایک تو ریہو چاہیے کتے روپیے کلو ہے یہ اچھا میم ایک کلو پرونس چاہیے تھے میرے کو اچھا اور کریبس کتنے کو ہے کریبس تو کریپس کتنے کو ہے

اچھا اور لیبوس لوبچر اچھا میم تو میں اِس کو میم کب تک مِل جائے گی میرے کو چاہیے تھی یہ اچھا میم آپ کی شاپ کا ایڈریس کیا ہے اچھا میم اویلیبل ہے یہ ساری فشیز ابھی اچھا اور میم یہ آپ صاف وغیرہ کرکے دیں گے باسی وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے آپ کی دُکان پہ میم تازہ مال ملے گا اچھا اچھا میم میم کیونکہ مجھے کوالٹی اچھی چاہیے کیونکہ ہاں میم کیونکہ کھانے کی چیز ہے اور اچھی ملنی چاہیے نہ مطلب ہاں تو میم شاپ کتے بجے اوپن ہوتی ہے آپ کی صُبح میں اچھا ہے اچھا بند کتنے بجے ہوتی ہے شام کو اچھا میم تو میں آپ کی دُکان پہ آؤں گی کل پانچ بجے کے بعد ہاں تو میرے کو یہ ساری فش آپ پیک کرکے رکھ لیجیے گا مجھے فشز چاہیے تھے کچھ ٹھیک ہے میم میں کر لوں گی اوکے